हलो केरु था ॻाल्हायो अच्छा कंहिंजे बारे में ॻाल्हाइणु चाहियो था मूंसां हा कोविड खां पोइ थोरो ईअं ई थी वियो आहे ॿारनि खे अलाए छो ईअं पढ़नि नथा ऐं न त त हीउ सुठो हूंदो हुओ पढ़ाईअ में पर हाणे अलाए छो इएं हम्म न पहिरों थोरा ॾींहं ॾिसो असां हिनखे सम्झाए ॾिसूं था ॿार खे जेकॾहिं असां सां सम्झी वियो त सुठी ॻाल्हि आहे मूंखे त ईअं ई थो लॻे हीउ सम्झी ई वेंदो जी जी हा हा ओके ओके त बि नथो हिननि जे ममी पप्पा खे घुराइ करे पाण पोइ कुझु कंदासीं हा हा न न थोरो हीअं बुधू त लॻे थोरो वधीक ध्यानु ॾींदासी जेकॾहिं असां सां सम्झी वियो त ठीकु आहे न त पोइ वरी हिननि जे ममा ममी पप्पा जी जी हा ॿियो घर में पढ़ाई था कनि त वरी स्कूल में अची घटि था कनि ऐं कॾहिं घुरायूं त नथा घुराइन त उहो बि ॿारनि ते असर थो पए हिकु हंधु वेही ॿारु पढ़ंदो आहे

ॾिसूं था थोरा ॾींहं टीचर पोइ ॿई गॾिजी करे कुझु सलाहु कढी करे हुननि जे ममी पप्पा खे घुराइ करे पोइ हुननि सां ॻाल्हायूं था जी जी हा टीचर हा हा टीचर जी जी टीचर हा ईअं ई कराइणो पवंदो न पोइ जी जी हा हा टीचर हा टीचर